जी हाँ मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ जैसे कि राम चरित्र मानस और रामायण और कृष्ण जी की कुछ कविताएँ हैं और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ परंतु सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रिय है वो राम चरित्र मानस और रामायण की जो किताब है वह पसंद है और हनुमान चालीसा जो होती है वह भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इन्हें पढ़ने से मुझे कुछ कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमेशा से मैं अपने प्राचीनता और अपने स्वाभिमान वाले जीवन से बहुत ही खुश रहा हूँ और अपने सनातनी का जीवन जीते आया हूँ इसलिए मुझे रामायण और रामायण हनुमान चलीसा राम चरित्र मानस और भी बहुत सारी चीज जो हैं वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और पुस्तकों को पढ़ने से हमें काफ़ी सारे लाभ होते हैं हमारे जो जीवन का जीने का तरीका है वह बदल जाता है और हमारा जो सोचने का तरीका होता है वह बदल जाता है और हम अपने प्राचीन चीज़ों को जानते हैं क्या क्या उस टाइम पे होता था कैसे कैसे लोग उस टाइम पे रहते थे क्या क्या वो निर्णय लेते थे कैसे वो जीते थे कैसे वो रहते थे कैसे वो कपड़े पहनते थे इन सब के बारे में हमें जानने का अवसर प्रदान होता है और इसी कारण मैं कहूँ मुझे ये सब सुनना और इनकी किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मेरी पसंदीदा किताब जो कि राम चरित्र मानस और रामायण हैं और मुझे ये बहुत प्रिय हैं